मुंहिंजो पसंदीदो टी वी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर जातीअ जा माण्हू हूंदा आहिनि जीअं हिंदू हुजे पंजाबी गुजराती मराठी बेंगॉली ऐं हिनमें हर क़िरदारु सुठी तरह कंदा आहिनि हर प्रोग्राम सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि जीअं त्योहारु आहे होली रक्षाबंधन दीवाली नवरात्री या वरी इहो तिरमुरी बि सुठी तरहां मल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿारनि जी वेकेशन में बि ॾाढो सुठो इंजॉय कंदा आहिनि ॿियों ऐं पोपटलाल जो असांखे क़िरदारु ॾिसण में बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे एक्टिंग ॾाढी सुठी कंदो आहे या जेठालाल हुजे जेठालाल जो बि सुठो लॻंदो आहे जीअं ऐं हिनमें माधवी आहे जीअं त माधवी अ घरु वेठे बिजनेस कंदी आहे त उनसां असांखे बि शिक्षा मिलंदी की असांखे बि घरु वेठे कुझु न कुझु लेडीस खे करण ज़रूरी आहे ॿियों दया भाभी जा गरबा ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि नवरात्री में इनमें हर प्रकार जो त्योहारु सुठी तरहां मल्हाईंदा आहिनि ऐं जेठालाल जे मथां ॾाढी आफत ईंदी अथसि ऐं जेको इनजो सालो सुंदर अथसि इहो बि ॾाढो हीउ परेशानु कंदो अथसि त असांखे हीअ ॾिसण में असांखे ॾाढी मनोरंजनु थींदो आहे इनखां अलावा असांजो ॿियो मुंहिंजो ॿियो पसंदीदा जो टी वी शो कौन बनेगा करोड़पति आहे कौन बनेगा करोड़पतिअ में बि ॾाढो सुठी तरहां मतिलबु ज्ञान जी शिक्षा मिलंदी आहे ऐं असांखे इहो हुनसां मिलंदो आहे की भाई असांखे बि ज्ञान वठणु ज़रूरी आहे या अॻिते ॿारनि खे पढ़ायणु ज़रूरी आहे भाई ज्ञान हूंदो त माण्हू अॻिते सठी सघंदो न त माण्हू कोई बि हुजे अगरि अयं कलाकु ॾेढ में करोड़पति या लखोपति छो न थी सघंदो हीअ ज्ञान सां ई माण्हू अॻिते थो वधे ऐं मेन असांखे जेको एक्टर आहे अमिताभ बच्चन स्टार स्टार एक्टर आहे इनजे साम्हूं वेहण जो बि मौको मिलंदो आहे न त असां कंहिंजे एक्टर जे साम्हूं कलाकु ॾेढ ईअं वेही सघंदासी या हुनसां ॻाल्हाए सघंदासी हमें ज्ञान जे करे ई असां अॻिते अची सघंदा आहियूं त असांखे अ कौन बनेगा करोड़पतीअ सां ॾाढी शिक्षा मिलंदी आहे ऐं मनोरंजन बि थींदो आहे ऐं असां डेली कौन बनेगा करोड़पति कुझु बि हुजे ॿियो नाटक न ॾिसी करे इहो कौन बनेगा करोड़पति नाटक सीरियल पहिरां ॾिसंदा आहियूं इनखां अलावा कौन बनेगा करोड़पतीअ में जेके कोश्चन हूंदा आहिनि भई जेके सेकेंडनि में पूरा करणा हूंदा आहिनि ॾह कोश्चन फटाफट पुछंदा आहिनि उन ॾिसण में बि असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कीअं माण्हू सीढ़ी चढ़ंदो वेंदो आहे कौन बनेगा करोड़पतीअ में ऐं ज्ञान जी शिक्षा बि अॻिते विझंदी आहे असांखे बि शिक्षा मिलंदी आहे टीवीअ में ॾिसण सां असांजो बि नॉलेज वधंदो आहे ऐं कौन बनेगा करोड़पति त अहिड़ो सीरियल आहे जंहिंमें जनरल नॉलेज हुजण बि ज़रूरी आहे इनखां अलावा फिल्मिनि में वरी टीवीअ फिल्मियुनि में जीअं ग़दर फिल्म आहे ग़दर फिल्म ॾिसण में बि असांखे ॾाढो ॾाढी सुठी लॻी ग़दर फिल्म जाम वणी इनमें पाकिस्तान जी भु पाकिस्तान जो अ जेको ॾेखारियऊं या हेॾे जेको हिंदुस्तान जो ॾेखारियऊं कीअं माण्हुनि खे हिक देश खां दूसरे देश वञणु में अड़चनु ईंदी आहे त हुनसां असांखे इहो बि ज्ञान मिलंदो आहे की भई कीअं वञण घुर्जे अंदरु ॿाहिरि हिक देश खां दूसरे देश ताईं त हीअं ग़दर फिल्म में सनी देओल बि पंहिंजी भूमिका ॾाढी सुठी निभाई ॾाढो सुठो लॻो भई जीअं चयो हुयईं की इन पा अ हिंदुस्तान जिंदाबाद उहो पंहिंजे देश खे अॻिते पियो करे पाकिस्तान खे अॻिते न पियो करे ऐं इनमें ईअं भूमिका ॾाढी सुठी लॻी की भई पंहिंजे देश जो नालो करण पंहिंजे देश खे ऊचो करण सनी देओल ॾाढो सुठो कयईं इनखां अलावा ॿियो हम आपके कौन आहे जीअं फिल्म हम आपके कौन बि ॾाढी सुठी लॻी फिल्म इहो बि हिक मनोरंजन जी फिल्म हुई जीअं इनमें शादीअ जी भुमिका ॾाढी सुठी तरहां ॾेखारी हुयऊं या हुनजे तेल जी रस्म बि ॾाढी सुठी ॾेखारियऊं भाई माण्हू तेल में कीअं मनोरंजन करण घुर्जे कीअं पार्टी करण घुर्जे कीअं सेण पीउ आई हिक छोकिरीअ वारा आया छोकिरे वारा आया अंताक्षरी खेॾियऊं ऐं ॿियो सलमान खान जीअं उनई भेण जी पुठिया अ भेण सां लव पियो करे त हुनमें बि ॾाढो सुठो मनोरंजन ईंदो ॾिसण में ईअं करे असांखे फिल्मियुनि में ऐं टीवीनि जे शो में के करण में मनोरंजन बि ईंदो आहे ऐं असांखे ज्ञान बि मिलंदो आहे